नमस्कार नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते यह कह रहे हैं सर यह सर कह रहे हैं यह स्टेशनरी संबंधित आपके पास हैं क्या सब सामान हैं हाँ हाँ हाँ

सर जैसे कह रहे थे हाई स्कूल की सब बुक चाहिए उसकी कॉपी चाहिए पेंशल चाहिए मतलब जो उसमें और अब आता है सब अब टिफिन बॉक्स हुआ यह सब पूरा संबंधित चाहिए तो क्या उचित रेट से मतलब है कैसे कैसे जी जी जी तो यह कह रहे हैं सर जैसे ज जैसे सर यह पूछ रहे थे हम कि जैसे हाई स्कूल की जो बुके हैं वह एक बुक कितने कीमत की पड़ेगी प्राइज़ वगैरह होगा जी जी जी जी अच्छा जी अच्छा सर यह और यह बैग वैग भी मिल जाएगा क्या अच्छा चलिए सर ठीक है और यह पेन्सल है ड्रेस ड्रेस वगैरह अच्छा नहीं ड्रेस ड्रेस तो हर विद्यालय का अलग अलग रहता है तो आप कहाँ मिल पाएगा ना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा तो यह बुकें सब होंगे उपलब्ध होंगे वह अब ठीक है सर देख रहे हैं कल या परसो आ रहे हैं सब बुक ले लें अब सोच रहे हैं कॉपी है बुक है पेन्सिल है मतलब सारा सामान जो है वही लेना ही पड़ेगा बच्चा पढ़ रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना जी ठीक है भाई देख लीजिएगा रेट क्योंकि अभी सर हम दूर के रहने वाले हैं वह थोड़ा नज़दीक के रहने वाले नहीं हैं हम दूर के रहने वाले हैं अच्छा नमस्कार नमस्कार